सबकिछु भेज दियौ

दुइ घंटा भए गेल छै अहाँ अभी तक नहि भेजलियै समान सब तऽ हम आब की करबै लए कऽ से हमरा पैसे लौटए दियौ जब अहाँ नहि भेजलियै आँय तब हमर मेहमान चैलि गेलै अपन घर चैलि गेलै आब तऽ आब हम की करबै लए कऽ इसब समान इहए लए कऽ हमरा पैसे भेज दियौ बुझलियै ने एते देर से अहाँकेॅं कहलहुॅं हमे सब समान भेज दै लए भेज देतियै तऽ बहुत बढ़िऑं रहतियै सब मेहमान हमर खैतियै खुशी खुशी अपन घर जैतियै हँ बहुत बढ़िऑंसँ भूखल तऽ नहि जैतियै खुशी खुशी खाए पिके बढ़िऑं सँ जैतियै हमर घर आब जे भेजियो देबै तऽ हमरा घरमे समान की हेतै कोइ नहि छै खाय बला बेरबादे ने भए जेतै अइ लऽ के जै से अहाँ नै आब भेजियौ हमर पैसे लौटा दियौ कऽ बुझलियै ने